शिक्षा प्रणालीमे सुधारके वास्ते सरकारके तरफसँ बहुत तरहके योजना तैयार कयल जाइत रहैत छै जेना स्कॉलरशिप

एहिसँ फायदा होइत छै जे ओकर स्कालरशिप के उम्मीदसँ विद्यार्थी अधिक सँ आधिक माने संख्यामे इसकुलमे जाइ छथि आ जे आब पढ़ैक कोशिश करै छथि मेहनत करै छथि जे कि हमरहु स्कॉलरशिप भेटए समय समय पर शिक्षक सभके सेहो प्रशिक्षण देल जाइत छै जे नव नया नया शिक्षक जे आयल छथि हुनका नया नया तकनीक पता छनि कि नहि जे बच्चाक कोना समझायल जाय बुझायल जाय जाहिसॅं कि ओ नीक जेकाॅं बुझि सकए ई नहि जे अपने भाषामे समझा रहल छथिन आ बच्चा समझलक की नहि समझा जी जी सर हाथ उठा देलकै तेहन नहि रहै ओकरा हर तरहसँ जे सँ समझमे आबै एहन एहन तरीका नया नया तरीका सभ बतायल जाइ छै प्रशिक्षणमे आ सर्वशिक्षा अभियान सेहो सभ छै जाहिसॅं कि सभके बूढ़ बच्चा सभ शिक्षित रहए कोइ अशिक्षित नहि रहए